लग्ना सारकिल्ल्या व्हडल्या कार्यावळींनी उदकाची खूब गरज आसा जेवण जावन आयदनां धुवपाक ना जाल्यार उदक पिवपाकूच उदकाची गरज आसा खूब सोयरे येतात मागीर उदकाची गरज वाडटा आमी असल्या कार्यावळांत टॅंकर ना जाल्यार पंप लावन उदकाची तयारी करतात